جیسا کہ آپ نے سوال کیا شہری اور دیہی اسکولوں کے درمیان کیا فرق ہوتے ہیں شہری اور دیہی اسکولوں کے درمیان بہت سارے فرق ہیں اور یہی فرق اگر دور کر دیے جائیں تو ہمارے ملک کے ہر اسکول سے قابل اور عقلمند بچے نکل کر سامنے آئیں گے دیہی اسکولوں میں بچے زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں جبکہ شہر میں بینچ اور سیٹ پر بیٹھ کر دیہی اسکولوں میں بچے اکثر کتابوں کاپیوں سے محروم رہتے ہیں جبکہ شہروں میں ہر بچے کے پاس ساری کتابیں ہوتی ہیں دیہی اسکولوں میں بچوں کو کمپیوٹر پروجیکٹر وغیرہ میسر نہیں ہوتا جبکہ شہری بچے اب انہیں چیزوں سے پڑھ رہے ہیں شہری اسکول میں لیباریٹری ہوتی ہے اور دیہی اسکول میں لیباریٹری نہیں ہے شہری اسکولوں کے بچے اے سی یا پنکھوں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور دیہی اسکولوں کے بچے بنا بجلی والے اسکول میں پڑھتے ہیں